اترپردیش میں پیروی کی ضرور جو مختلف مذہب ہیں غریب سماج ان کے مسائل ہم سماجی خدمت سے بھی حل کرتے ہیں اور جو ہمیں اختیار ہیں اس چیز سے بھی کرتے ہیں اور کچھ کچھ ایسی جگہوں پہ ہم خیرات بھی دیتے ہیں خیرات بھی دے کر ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں